क'क्राझार जिलायावथ' जोबोर सोलायनायखौ नुनो मोनबाय मानोना सिगाङाव इसिबां बेफोरबादि मानसिफ्रा बुरजा फरायनाय दंमोनबाबो साख्रि बाख्रि खम बेफोरनि थाखाय इसे न'फोराथ' सिगां बेफोरबादि नङामोन दा आरो फरायनाय बांनायजों लोगोसे सोरबाया साख्रि मोनबाय बा मोनाबाबो सोरबाया बिजनेसबो मावबाय बेफोरनि थाखाय गावबागावथ' जोबोर सोलायनायखौ लाबोनो हाबाय आरो लामा सामा गोदोथ' गैखायानोमोन लामा फिसा बिदिमोन दाथ' गोबां लामाफोरा अरबाय बा बयबो नखरफोरावबो जौगानायखौ नुनो मोनबाय बिल्डिं गोजौ गोजौ लुबाय दानि जुगाव रावबो ओरैनोद्राय थालिया फरायनाय थासेयाव साख्रि गैयाबाबो बिजनेस मावना सोलिनो हानाय जाबाय गावनि थांना थानो थाखाय राहा लामाखौ बयबो नागिरो बयबो माबा मोनसे बिजनेस बा गारि सालायना बा बिदिनो सोरबाया साख्रि मावना गावबागाव नख'रावबो जौगानायखौ नुबाय लामा सामा हान्थामेला गासिबो सोलायजोबबाय सिगांनिफ्राय गोबाङानो सोलायबाय